हमरा सबसे नीक मिथिला पेन्टिंग लगैया और एकरामे बहुतेक समयके जरूरत पड़ै छै अहाँ जतेक समय देबै ताहि टाइपके अहाँ मिथिला पेन्टिंग बना सकैत छी जेना दवाल पर पेन्टिंग केनाइ मिथिला पेन्टिंग लिखनाइ जेना चादर पर मिथिला पेन्टिंग बनेनाइ जेना पाग पर मिथिला पेन्टिंग बनेनाइ एहि सभ तरहके मिथिला पेन्टिंग करबामे हमरा नीक लगैया आओर एहिमे समय बेसियो लगै छै तऽ हमरा अहाँके दिक्कत नहि बुझाइयि हँ हमरा एहि काज करैमे आनन्द अबैया हँ टाइमके हम ओतऽ स्थान नहि दै छियै हँ एकेटा रहैया जे पेन्टिंग हमर नीकसँ नीक हुए